जीअं कि मां एर्थ स्टैंडर्ड ताईं एवरेज स्टुडेंट हूंदो हुअमि पर नाइंथ टेन्थ जी जो मुहिंजी क्लास टीचरु हुई हुन मूंखे जाम मोटिवेट कयो ऐं मुंहिंजी पढ़ाई में ध्यान ॾिनई मूंखे ध्यान ॾियाराई हुन खां पो मुंहिंजी पढ़ाई में ध्यानु ॾिनो मां त मूंखे मज़ो अचणु चालू थी वियो ऐं मुंहिंजी पर्सेन्टिज फिफ्टी पर्सेन्ट खां बूस्ट थी वेई एर्थ में मुंहिंजी आई हुइ फोर्टी फाइफ पर्सेन्ट ऐं नाइंथ टेन्थ में मुंहिंजी आइ नाइन्टी फाइफ पर्सेन्ट त मुंहिंजी जो टीचर हुई हुन मुंहिंजी फॉल्ट पकिड़ियई कि मां कंहिं में घटि आहियां हुन ते मुंहिंजो ध्यानु ॾिनईं मूंखे ध्यानु ॾियाराईं ऐं मूंखे सुठी तरह पढ़ायाईं जंहिं सां मां मोटिवेट थियुमि ऐं सुठी तरह पास थी वियुमि